हँ हमरा लड़कीके केस कटाबैके हय कोन कोन डिजाइन छै बतेबै जोन डिजाइन अच्छा होतै सेहे डिजाइन बताउ

एखनके लड़की सब हीरोइन जैसन मतलब कटबै छै हँ तब अहाँ बताउ ने जे कोन डिजाइनसँ हम कटाबू आओर कितना कितना चार्ज हय अहाँ जे बता देब सेहे हम अपना लड़कीके कटायब शॉर्ट कटमे आओर बन्हिआँ डिजाइन हँ ब हम गरीब आदमी ने छी तऽ ओहेमे ओहेमे गुंजाइस कऽ के कटा देबै चारि सएपर ना गुजारा होतै चारि सएपर मानि जाउ